हलो जय झूलेलाल हाजी ॿुधायो छा सेवा था करे सघूं तव्हांजी अच्छा

ॿारनि ॿारनि वटि वठिणो सां मोबाइल छा थियो मोबाइल खे अच्छा अच्छा त पोइ हाणे नओ मोबाइल वठो हाणे ऐं हीअ वेंदो लेकिन जेतिरो ख़र्चो ईंदो उनमें तव्हांजो मोबाइल अची वेंदो अठ हज़ार सत अठ हज़ार केॾे न वेयव तव्हांजा हा त त सुठो मोबाइल आहे तव्हांजो सुठे मोबाइल जो डिस्पले बि महांगो ई हूंदो आहे त ई तव्हां नयो मोबाइल वठी वठो हाणे नयो मोबाइल त जी तव्हां जेकी पसंदि कंदव मोबाइल उनजे हिसाब सां रेट रहंदो हा हीअं त त तव्हांजी ॻाल्हि बराबरि आहे लेकिन डिस्पले टूटी पियो आहे उनमे तव्हांजा चङो ख़र्चु लॻी वेंदो हफ़्तो ॾह ॾींहं ठहिण में लॻी वेंदव तव्हांजो मोबाइल में त ईअं आहे की तव्हां नयो मोबाइल वठो त तव्हांखे गारेंटी मिलंदी हा प मोबाइल तव्हां पसंदि कयो त सम पोइ वरी तव्हांजो सभु डिसाइड थींदो बाक़ी ठाहिण बाक़ी जो हा बाक़ी डिसाइड तव्हां मतिलब डिस्पले ठाराईंदव त तव्हांखे टाइम लॻी वेंदो और नही अठ हज़ार ठहिण जा लॻंदव तव्हांजी मोबाइल जा बाक़ी पसंदि जेकी कंदा हुनजो पैसा लॻंदव नई मोबाइल जा तव्हांजा हा न ॿारनि खां ॿारनि खां मां परेशानी आहे न ॿार ई तोड़े थारखनि मोबाइलियूं हा हा कोई कोई दिकत कोन्हे तव्हांखे जीअं सम्झि में अचे तव्हां जीअं सम्झि में अचे उअ उअ ॿुधायो मूंखे तव्हांखे ठहाराइणो आहे त ठही बि वेंदो

हा हा हाज़िर हाज़िर आहियूं असां हा बिल्कुलु बिल्कुलु न न न उनजी उनजी घर जी ॻाल्हि आहे ता टैंशन न वठो उन ॻाल्हि जी बसि तव्हां घर में वरी पुछी वठोसि पको कयो हा हा जय झूलेलाल